माखासे आयदाफोर दं जायनि सायाव लिरनो लुबैयो नाथाय गोनो गोथो जानो गोनां जायो मानोना माखासे आयदाफोरखौ लिरनायाव माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिनांगौ जायो आरो माखासे ओंथिफोरखौबो मिथिनांगौ जायो नाथाय भारतआव माखासे हामा होन्नाय सोदोब दं जायखौ जोङो बाहायनो मोना बेनि थाखायनो माखासे आयदायाव लिरनो गोनो गोथो जानानै थानांगौ जायो